हैलो हांजी आं गैहने ते ऐ नै तुसें केह् बनाना अंगूठी बनानी केह् बनाना चेन अच्छा आए दे न इत्थै में तुसें पैहले बी आए दे न हट्टी पर ते तुसें दिक्खेआ पैहले आह्ले डिजाइन

आं आए दे न नमें डिजाइन बडे़ न आए दे ते आपे तुस आह्निए दिक्खी लैयो हट्टी पर कनेह् कनेह डिजाइन आए दे न ते मंगलसूत्र बी ऐ मंगलसूत्र दे बी बड़े डिजाइन आए दे न ते ओह्दे पर नां बी लखाई सकदे तुस अपना

तुस कोई नी तां दिक्खी लैयो आह्निए दिक्खी लैयो ना तां आह्निए ते फ्ही जिन्ना लैगो ते उस स्हाबै दा हुंदा अलग अलग वरायटी दे हुंदे न फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नी ठीक ऐ आयो तुस ते आपे दिक्खी लैयो खरी